ہیلو میں زاہد بول رہا ہوں اور میں آپ کے ریستوراں سے کچھ کھانا آرڈر کرنا چاہتا ہوں مجھے واقعی آپ کی پسندیدہ ڈش مثلاً چکن بریانی یا پنیر ٹکہ پسند ہے اور میں وہی آرڈر کرنا چاہتا ہوں برائے مہربانی یہ آرڈر آج کل کی وقت کا ذکر کریں مثلاً دوپہر ایک بجے یا رات آٹھ بجے تک ڈیلیور کر دیں کیا آپ کے ریستوراں میں کوئی موجودہ ڈسکاؤنٹ یا پرو موشن ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں شکریہ اور میں آپ کے مزیدار مزیدار کھانے کا منتظر ہوں